سُستی اور تھكان كو دور كرنے كے لیے ہم آرام كرتے ہیں اور كبھی كبھی سو بھی جاتے ہیں جس سے ہمارے سُستی اور تھكان دور ہو جاتی ہے اور كبھی اور چائے وغیرہ بھی پیتے ہیں جس سے تھكان دور ہوتی ہے اور ہم اپنی آواز كی حفاظت كے لیے گرم پانی پیتے ہیں جس سے آواز اور گلا دونوں كی حفاظت ہوتی ہے صبح صبح گرم پانی پینے سے كلا کلا غرارہ كرنے سے آواز آواز كی حفاظت ہوتی ہے اس سے ہمارا گلا بھی بہت گلے كی بھی بہت حفاظت ہوتی ہے گرم پانی سے گرم پانی بہت تو یہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے گلے كے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس سے آواز كی حفاظت ہوتی ہے